हाँ हाल ही में मैंने एक सोफा खरीदा है कुछ दस दिन हुए होंगे उस सोफा मेरे लिए इतना लाभदायक हो रहा है उसका बैठने से ही उसकी गद्दी है वो भी कंफ़र्टेबल है बहुत ही मुलायम है अच्छा लगता है उसपे बैठना और उसे पे जो कोई भी आके बैठता है वो उस सोफे की तारीफ ही करता है वो सोफा बहुत गजब का है उसका लकड़ी है वो भी अच्छी है डिजाइन भी अच्छा है और उसका सी केसर स्यामा की लकड़ी का बनवाया हुआ है और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई उस सोफे को खरीद कर